हमर बात पूछि तऽ पुराने गीत अच्छे लगैत छेै आजके गीत कोनो हमरा बेसी नीक नहि लागैछे कीआकि जे पुराना गीतमे भाव छलह ने आजके गीतमे कोनो भाव नहि छै पुराना गीत अइसन छलेै हँ कि तोंँ सुनके जइसनो मौसम रहैत छेै ओकरा आनन्द लए सकलहुंँ लेकिन आजके छै ने कि खाली अगर तोरा नाचैके छौ तऽ गीत सुनिके नाँच रहल छौ बाँकि आओर किछु नहि ई छै हमरा कोनो बेसी नीक नहि लागैत छौ अहाँ आजके गीतसँ पहिलके गीत छलेै कि जैसे ही सुनो तऽवैसेही मनमे मधुर सा एकदम घुलि जाइत छेै कि की बात छै अहाँकेँ गीत इतना नम्हर छै या कोनो सिङ्गर रहैत छेै कोनो गायक रहैत छेै इतना अच्छासँ गएबे करलै लगैत छेै कि आहा मधुर एकदम मिठासे घुलि जाइत छेै मनमे पूरा देह लगए कि तरङ्गमे उड़ि रहल छिए लेकिन आजके भाषा आजके जितना नया गायक छै हम केकरो बुराइ नहि करि रहल छी लेकिन आजके खाली जीवनमे धूम धड़ाका नियर कुल गाए छै खाली आरो किछु नहि केओ केओ सिङ्गर छै अभियो छै कि अच्छा गाना गाए छै लेकिन पुराना गायकके अभियो परतर नहि कए रहल छै पुराना गायकके कोनो गायकके अभितक कोइ परतर नहि करलकेै से ही बात है